میں اکثر بزنس کے حساب سے کہیں نہ کہیں میرا باہر سفر ہوتا رہتا ہے اور بہت ساری جگہ میرا جانا بھی ہوا ہے باہر میں ایک بار ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک بار میرا سفر بینگلور ہوا اور وہاں پر میرا ایک مارکیٹ میں جانا ہوا مجھے کچھ سیمپل لے کر جانے تھے اور مجھے وہاں سے سامان بھی لانا تھا کچھ تو وہاں کے دکاندار سے میری گفتگو ہونی شروع ہوئی تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے میری زبان کو نہ میں ان کی زبان کو سمجھ پا رہا تھا لیکن ثقافت کے اعتبار سے میں ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہاتھوں کے اشاروں سے کچھ اپنی زبان میں کچھ ان کی زبان بولی کچھ اپنی زبان بولی کچھ ان کا سنا کچھ میں نے سنایا اشاروں اشاروں میں بہت ساری باتیں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ میں سمجھانے میں کامیاب رہا اور میں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوئی ایک دوست تھا میرا وہاں پر پھر میں نے اس کو بلایا فون کر کے تو میں اپنی بات اس کو بتاتا رہا اپنی زبان میں اور وہ جو ہے اس دکاندار کو بتاتا رہا جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ مجھے وہاں سے دستیاب ہو گئی اور جو ان کو ضرورت تھی انہوں نے بھی مجھے اپنا آڈر بک کرا دیا تو یہ واقعہ میرے لیے بہت یادگار رہا میرے دوست کی وجہ سے بھی کیونکہ میرا دوست بھی مجھے فائدہ حاصل کروایا میرے دوست نے اور دکاندار کو بھی مجھ سے بڑا فائدہ ہوا